दाखालि बावैसो आं मोनसे शु पार्चेज खालामदोंमोन पुमानिफ्राय बेनि पजिटिभ एक्सपिरियेन्सआ जाहैबाय बे लाइट वेट गान्नो कम्फ'र्टेबल कालाराबो मोजां स्टाइलिस एन्द बेनि निगेटिभ एक्सपिरियेन्सआ जाहैबाय बेयो इसे अभारप्राइज्द माने बे प्राइज रेन्जाव जों दस्राखौ माने बेनिख्रुइ बेटार प्रदाक्ट मोनगोन आरो बेनो